बिहारमे मतलब घूमे लए बहुत सारा जगह छै जहाँपर ई सब नहि जाइ छै आ ओ सब जे जगह छै बिस्फी महाकवि विद्यापतिक जन्म स्थान नरगौना पैलेस सिक्की कला केन्द्र रैयाम आदि सब छै